لوگ اپنے دھرم سے اپنی کتابوں کے وجہ سے جوڑتے ہیں اچھی بات ہے اپنے مذہب سے جڑنا چاہیے ہندو ہو مسلمان ہو جو بھی ہو اپنے مذہب سے جڑے اپنی کتابوں سے جڑتے مولوی مولانا پنڈت سے مل مل کے جڑتے ہیں ہمارا یہ بچپن سے چلتا ہوا آ رہا ہے مطلب ہر کوئی اپنے اُس سے ملتے ہیں اور یہی ایک روانگی